मेरी रसोई में बहुत सारे बिजली के उपकरण उपस्थित हैं जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर फ़्रिज बिजली से चलने वाली गैस और आज इन उपकरणों की सहायता से मैं बहुत से कार्य आसानी से कर सकता हूँ और खाना बनाने में मुझे यह बहुत ही फ़ायदेमंद लगते हैं पर इसके पहले जब यह उपकरण उपस्थित नहीं हुआ करते थे तो मनुष्य को काफ़ी परिस्थितियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता था जैसे कि आपको अगर कोई चीज़ पीसनी हो तो वह हाथ से पीसनी पड़ती थी जब गैस नहीं हुआ करती थी तो लोग चूल्हा में खाना बनाया करते थे और जब खाना बचता था तो उसे किसी फ़्रिज में नहीं रखा जा सकता था पर आज इनकी सहायता से बहुत से ऐसे काम हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं मिक्सर से कोई भी चीज़ आसानी से पीसी जा सकती है अवन में हम कोई भी चीज़ पका सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैस से हम कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक बिजली की सहायता से जल्दी और तेजी से खाना बना सकते हैं कोई भी खाना बचता है कोई भी वस्तु बचती है तो हम उसे फ़्रिज में रख के दूसरे दिन के लिए भी कार्य के लिए यूज़ कर सकते हैं यह मेरा रसोई का एक्सपीरिएंस है